नमस्ते भैया जी जी देखिए ममता टिफ़िन के यहाँ ऐसा कोई शिकायत नहीं आती हो सकता है गलती से कोई खराब चावल चला गया होगा लेकिन हम आपकी शिकायत दर्ज कर ले रहे हैं और हमने हमेशा पहले से भी आपको ऐसी सुविधा दी है जिससे आपको कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिला उम्मीद करते हैं कि आ आप हमसे संतुष्ट होंगे जी जी आप हमारे यहाँ ले आके उसको बदल सकते हैं और हमने कभी ऐसे चावल नहीं बेचा हो सकता है गलती से चला गया हो हम कष्टमर्ज़ को संतुष्ट करते हैं और हम आज से नहीं बहुत पहले से इस धंधे को कर रहे हैं और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे इस समय हमारे पास बासमती है नाटी मंसूरी है सोनम है जो भी आपको चावल चाहिए वो आके अभी ले सकते हैं बहुत सारी वेराइटियाँ हैं नहीं नहीं अब दोबारा आपको शिकायत का मौका हम नहीं देंगे उम्मीद है कि आप हमसे संतुष्ट होंगे और हमेशा हमको सेवा का मौका देंगे जी जी ग्राहक हमारे लिए भगवान होते हैं और हम ग्राहक के हमेशा संतुष्ट करने के लिए सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे संतुष्ट होंगे नाटी मंसूरी इस समय तीस रुपया है चलिए आपको दस परसेंट डिस्काउंट दे देंगे सर आप हमारे रेगुलर कष्टमर हैं इसलिए हम आपको दस परसेंट डिस्काउंट दे देंगे जी जी नहीं कोई शिकायत नहीं आएगा और खाने में भी आप को अच्छा स्वाद मिलेगा और आप हमसे संतुष्ट होंगे दुबारा आपको शिकायत का मौका भी नहीं देंगे हम और भी हमारे पास ये कई किस्म के चावल हैं अगर आपको न पसंद ना हों तो दूसरा ले जाइए जैसे सोनम है नाटी मंसूरी काला नमक चावल है ऐसे बहुत सी वैराइटीज़ काला जी काला नमक चावल जो है वो बहुत सुगंधित है और इसके स्वाद बहुत ही अच्छे हैं आप एक बार इसको ले जाके देखिए आप ज़ाहिर सी है कि इसको पसंद करेंगे और आप इससे संतुष्ट होंगे जी आपको काला नमक चावल चालीस रुपया मिल जाएगा

आपको रियायत दे दी जाएगी आप हमारे रेगुलर कष्टमर हैं जिसपे हम सोच रहें हैं कि आपको हमेशा संतुष्टि मिले और हमारे यहाँ आप बने रहें जी जी एकदम पतला चावल है आइए आप दुकान पे आइए देख लीजिए फिर उसके बाद आप आपको तीन साल चार साल पुराना मिल जाएगा ठीक ठीक चालीस रुपए किलो ठीक है धन्यवाद सर ठीक है धन्यवाद